تلنگانہ ميں پہلے تو ايسا كاروبار كرنے كے ليے لون وغيرہ يا پھر كچھ نہيں ملتا تھا ابھى تو اگركوئى كاروبار كرتا ہے يا كام ليتا ہے تو آپ كو ايزلى بينک سے اسكيمس نكلے ہيں اس سے آپ كو لون مل جاتا ہے